हमारे आदिवासी क्षेत्र की कुछ कलाएँ हैं जैसे झाड़ू बनाना दिया बनाना या बर्तन बर्तन में जैसे कुलहड़ हो गए और मटकी हो गई सुराही भी बनती है यहीं अभी तक ये सब चलता है रोज़ के काम में तो सब नहीं आते है लेकिन हाँ गर्मी में सुराही हो गई और दिया दिया तो रोज़ के काम में आता है क्योंकि हम लोग सुबह शाम दोनों समय यूज़ करते हैं झाड़ू झाड़ू का तो सभी को काम है और दिन में कई बार काम लगता है तो ये जो कलाएँ हैं ज़रूरी भी हैं और अच्छी भी हैं तो इनका होना बहुत आवश्यक है इनको जहाँ तक हो सके और बढ़ाया ही जाना चाहिए